दीपावली जे हइ मनाबै छियै दीपावली घरमे पूजामे या दुर्गापूजामे मनाबै छियै जे कि अक्टूबर महिनामे आबै छै आओर अक्टूबर महिनामे दुर्गा मनाबै छियै जकरामे बहुत दोस्त सब मिलि कऽ घुमै छियै आओर सब एक जगहमे सब मित्र मिलिकऽ एक स्थान जैसे कि जहाँ जकरा अच्छा लागै छै ओ ओ जगह जाय कऽ मेला घुमै छियै आओर मेला घुमै छियै आओर जैसे कि धार्मिक समय समाजिक आयोजन होइत छै आओर दीपावलीमे भी हमरा सबके जे जादा मजा आबै छै मजा आबै हइ आओर बहुत जादा ही मजा आबै छै दीपावलीमे हमसब खूब मस्ती करै ले दीप जलबै ले दीप जला कऽ अथी दीप जलबै ले अथी आओर ई फटाका जब फोड़ेले लाइट लाइट उट सब लगाके घर सजबै ले आओर ई सब कहीं कहीं घुमि जाइ ले दोस्त सबके साथ आओर दोस्त सबके साथ घुमि जाय ले ओइमे मस्ती करै ले आओर नया नया कपड़ा पहनके मतलब कपड़ा खरीद कऽ पहिनै ले उस टाइममे अच्छा लगै छै मतलब पूजा पूजा कऽ समयमे पहननेमे ई कपड़ा सब देखैमे अच्छा लगै छै जचै छै